میرا باورچی خانہ بہت ہی اچّھا ہے میں اپنے باورچی خانے کو بہت ہی صاف ستھرا صاف صفائی کے ساتھ رکھتی ہوں میں اپنے باورچی کھانے میں طرح طرح کے کھانے بناتی ہوں جیسے قورمہ بریانی نہاری روٹی میں اپنے باورچی خانے کو دوسروں کے ساتھ ساجھا بھی کرتی ہوں ایک بار میری پڑوسن کا گیس ختم ہو گیا تھا تو میں نے اپنی پڑوسن کو اپنا میں نے اپنی پڑوسن کو اپنا باورچی خانہ استعمال کرنے کو دے دیا تھا اور میری پڑوسن نے مجھ سے مجھ سے بہت خوش ہوئی تھی میں اپنا باورچی خانے کو اپنے رشتے داروں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتی ہوں اور میرے رشتے دار میرے ہاتھ کا بنائے ہو بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں اور میں ہر سنڈے کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتے داروں کے کو اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھ کا کھا کھانا بنا کر کھلاتی ہوں اور مجھے یہ ساری یہ ساری چیزیں اور مجھے یہ سب کرنا بہت اچّھا لگتا ہے اور باورچی کھانے میں مجھے سمے بتانا اچّھا لگتا ہے مجھے یہ ساری چیزیں بہت اچّھی لگتی ہے کیونکہ یہ گھر گھریلو مسئلے ہے اور گھریلو مسئلے تو ہر لڑکی کرتی ہے